लाइ बेगरफ्रा मुलायालाय मुला दं ना गैया दुन्दियाबो गैया दुन्दियाबो नांगोन ना गासै हाइथाइआव बायनांजोबा ओमफ्राय दे दे दे दे दे दे गाबोन सम लानानै थोनहरदो दे दे दे दामफोराथ' बुंहरखाबाय ना बेगर पेकेट नांगौबा बेगर पेकेटआबो मोनजोबगोन खुला नांगौबा खुला दङ दुन्दिया खुबैनायखौ रोंगौदा सोमनांगौ दुन्दियाया मोनथिना मोनथिया लाइआबो सोमनांगौ लाफायाथ' सोमनानैसो गाजा बेरहोनांगौ मोनथिखायो ना मोनथिया बिदि बिदबासो रज'यो बारा जयगा गुवार नांलाया एसे जायगायावनो जायो दुन्दियाफोरा दे दे मोजाङै मावदो दे दे होम्बा दे